जित्थें धोड़ी ट्रांसपोर्ट दा सोआल ऐ ते इत्थें असेंगी सारी किश गै मिली जंदी टाटा सूमो बी थ्होई जंदी ऐ डीलक्स बस्सां बी हैन ते एसआरटीसी दियां बी हैन ट्रैवल एजेंट बी बैठे दे न ते ऑटो रिक्शा बी हैन ते टुरिजम आह्ले दी गड्डियां बी हैन ते इ'यां अगर तुसें शैह्र दे अंदर घुम्मना होग ते जि'यां बाह्वे आह्ली माता जाना महामाया जाना जां रघुनाथ मंदर घुम्मना ते ऑटो रिक्शा गै ठीक रौंह्दा ऐ ओह्दे कन्नै छोटी छोटी जगह बी अराम कन्नै जाई सकदा ऐ ते अगर कुसै ने बाह्रों आइयै मानसर सरूईंसर जाने गी जां सनासर थोह्ड़ी दूर होर अग्गें जाने गी पत्नीटॉप नत्थाटॉप होर अग्गें ई जाना ऐ ते दो दिन दा प्रोग्राम आइया जां त्रैऽ दिन दा प्रोग्राम आइया ते उत्थें गै रौंह्ना श्रीनगर निं जाना ज्यादा दूर निं जाना जां भद्रवाह निं जाना ते ओह् फिर मिगी जो लगदा ऐ ना फिर इ'नेंगी टैम्पो ट्रैवल करी लेना चाहिदा ओह् मिगी लगदा कि सारें कोला बैस्ट ओही ऐ ते में तां आक्खा दी कि में बी ट्रैवल कीते दा ते तां पता की ओह् सारें कोला ज्यादा ना आरामदायक रौंह्दा ते कोई मुश्कल निं आंदी ऐ ते अराम कन्नै अट्ठ दस्स बंदे होन ते अराम कन्नै घुम्मी फिरी सकदे न ते जित्थें मरजी खलेरन ते जि'यां मरजी करन ते पूरी फैमिली गै इक्क दो फैमिली होऐ ते मज़ा आई जंदा ऐ कुतै बी जगह अगर जाना होऐ इ'यां ते भद्रवाह जाना होऐ ते इ'यां जाना जाई जाना पद्दरी जाना जां होर कुदै अग्गें पिच्छें जाना ते ओह्दे ताहीं बी एह् ठीक ऐ श्रीनगर जाना होऐ ते तां बी अगर तुस चांह्दे ओ कि होर अग्गें कुदै जाना ऐ इ'यां लेह आह्ली बक्खी जाना ऐ ते तां बी टैम्पो ट्रैवल जेह्ड़ा ऐ ना ते तां बी ओह् मिगी लगदा ऐ कि ज्यादा शैल ऐ ते बाकि तुस आपें गै दिक्खी लैओ के हून तुसें ए सी आह्ला चाहिदा बिना ए सी आह्ला चाहिदा कनेहा चाहिदा जां तुसेंगी कोई छोटी गड्डी चाहिदी ऐ जां तुसें टाटा सूमो ठीक तुं'दे ताई एह् फिर जि'यां तुं'दी पॉकेट अलोऽ करै उ'आं गै तुस दिक्खियै करी सकदे ओ ते बाकी मिगी पुच्छो मिगी ते ज्यादा बैस्ट इ'यै लगदा अगर शैह्र च घुम्मना ते ऑटो रिक्शा तुं'दे ताहीं ठीक ऐ ते अगर तुसें बाह्र अग्गें पिच्छें जाना ऐ ईवन श्रीनगर बी तुसें जाना ऐ के तुं'दे ताहीं जेह्ड़ा ओह् ऐ टैम्पो ट्रैवल गै ठीक रौंह्दा ऐ